हैलो हाँ आपकी बात चंद्रशेखर प्राइवेट लिमिटेड से बात हो रही है बोलिए क्या सेवा कर सकते है आपकी देखिए हमारे यहाँ फीवर की दवा है मतलब अगर एक मेडिसन ले रहे हैं तो वो पाँच रुपए पड़ेगी और अगर पूरा एक पैकेट लेंगे तो वह कम से कम आपको बीस तीस रुपए में पड़ जाएगी फिर रुई पट्टी के दवा भी वो तीस चालीस में पड़ जाएगी और भी अलग अलग प्राइस है

हाँ वो भी मिल जाएगा आप आप बताइए कितना चाहिए हाँ तो फीवर की अगर आपको बड़े मात्रा में चाहिए तो ऑल्मोस्ट पाँच सौ के ऐव्रिज भी बढ़ेगी और हुई पट्टी भी पड़ जाएगी आपको छः सात सौ में और जो पैन किलर भी है पैन किलर भी आपको उतने में उतने के ऐव्रिज में मिल जाएगा देखिए डिस्काउंट तो हम रूई और पट्टी पे दे सकते हैं और एक पैन किलर फीवर पे तो उस पर पाँच पर्सेन्ट और तीन पर्सेन्ट का डिस्काउंट दे सकते है

देखिए डिस्काउंट तो इतना ही मिल सकता है पर आप कह रहे हैं तो हम एकाध दो पर्सेन्ट और डिस्काउंट दे सकते हैं पर इससे ज़्यादा नहीं दे सकते तो वो देखिए हम बोल तो रहे हैं आपको रुई पर रुई और पट्टी पर ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं पर ये मेडिसन भी नहीं मिल सकता क्योंकि यह थोड़ा बजट के बाहर चला जाएगा ना ठीक है हम टोटल का डिस्काउंट निकाल के आपको दे सकते हैं टोटल जितना आप जितना प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका हम टोटल का डिस्काउंट करके आप जितना बोलेंगे उसके ऐव्रिज तक पहुँच सकते हैं अगर आप पूरा मतलब फीवर और पैन किलर और पट्टी चाहिए ना टोटल आपका पड़ जाएगा मान लीजिए तीन चार हज़ार पड़ जाएगा आपका टोटल तो ये हम टोटल बता रहे हैं अभी डिस्काउंट इसका करेंगे तो आपका लमसम आ जाएगा वही तीन साढ़े तीन मतलब तीन हज़ार तक आ जाएगा अब देखिए इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर सकते

दिल्ली हम आपको को डेलीवेरी कर देंगे पर उसका थोड़ा सा चार्ज लगता है चार्ज देखिए आप वो आपके डिस्टेन्स के हिसाब से चार्ज लेगा आपका डिस्टन्स बता दीजिए कितना दूरी पर है हम उसके हिसाब से चार्ज बताएंगे तो मान लीजिए वही पचास साठ रुपए उसका जोड़ लीजिए देखिए आप लेने आइए तो डेलीवेरी चार्ज तो हम दे नहीं सकते मतलब डेलीवेरी चार्ज तो फ्री रहेगा अगर आप बोल रहे हैं तो हम आपके लिए कोशिश कर सकते हैं कि डेलीवेरी चार्ज आपके लिए फ्री रहे और आप आपको आपके स्टोर पर ही डेलीवेरी कर देंगे देखिए आपको जब चाहिए आप बोलिए हम आपको उसके सुबह तक डेलीवेरी कर दे रहे हैं हाँ आपको मिल जाएगा जब बोलिए आपको तुरंत मिलेगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट ठीक है थैंक यू हाँ हाँ तीन हजार हुए हैं डिस्काउंट के साथ तीन हजार हो गया है ठीक है ठीक है धन्यवाद